जैसे हमारे खेत में जो अन्न उगता है तो उसको हम लोग पहले डॉक्टर बुला कर उसको जोतवाते हैं जोतवाने उतवाने के बाद फिर उसमें गेहूँ हम लोग छींट देते हैं गेहूँ छीटने के बाद तो अपना मतलब कि जब तक उसका डेट रहेगा उसमें पानी डलाएगा जब पानी डलाता है तो अपना उगने लगता है तो उगने के बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें हम लोग खाद का प्रयाग करते हैं यूरिया जो रहता है उसको प्रयोग करते हैं उसको हम लोग फेंकते हैं तो वह जाकर थोड़ा अच्छा उगने लगता है फिर फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग मजदूर मजदूर बुलाकर उसको कटवाते हैं या मजदूर नहीं रहेगा तो खुड खुद काटते हैं उसको काटने के बाद से मसीन जो मसीन रहता है मसीन बोलवाते हैं तो बढ़िया मसीन रहेगा तो बढ़िया मतलब कि उसमें से दाना निकलेगा नहीं तो दाना जो रहता है तो मतलब जो भूसा निकलता है तो उसमें से भी निकलने लगता है तो ऐसा हम लोग बढियाँ से मसीन मँगाते हैं तो उसको जो गेहूँ रहता है उसको मसीन में डाला जाता है तो बढियाँ निकलता है गेहूँ जैसे धान हुआ तो धान का प्रयोग हम लोग पहले पानी डालते हैं पानी उनी डालने के बाद खेत में जैसे रहता है ना खेत में पानी डालते हैं तो फिर डक्टर बोलाते हैं तो डक्टर पूरा एकदम जोताई होता है फिर हेंगाई होता है हेंगाई होने के बाद फिर उसको हम लोग रोपवाते हैं जैसे बीया हुआ मतलब बीया हुआ संडा हुआ उसको हम लोग पहले ही रोप दिया जाता है तो जब हो जाता है तो खेत जोतवाते हैं फिर उसमें रोपवाते हैं रोपवाने के बाद फिर थोड़ा जब उसका जड़ धर लेता है तो उसको हम लोग खाद फेकते हैं खाद यूरिया उरिया रहता है उसको फेकते हैं तो बढ़िया जड़ धरता है उसमें जो घास उस रहता है तो उसके लिए हम लोग दवा जो उस पर छिड़कते हैं तो दवा से घास जर जाता है जरने के बाद तो और बढ़िया उसका धान का जो रहता है नीचे का सोड़ और बढ़िया उगने लगता है घास रहता है तो वह सोड़ को कब अपने कब्जे में कर लेता है तो उसको बढ़ने नहीं देता है तो घास हम लोग सोड़वा देते हैं या मसीन से दवा उवा फेकवा कर उसको खतम करवा देते हैं तो बहुत अच्छा उगता है उगने के बाद हम लोग उसको कटवाते हैं कटवाने के बाद फिर धूप उप में सुखवाते हैं धान धान जैसे कि सटका गया मसीन से सटकवाने के लिए तो उसको उठाकर धान उन उस पर छत पर डलवा कर उसको हम लोग सुखवाते हैं सुखवाने के बाद मसीन पर ले जाते हैं जो मसीन अच्छा रहता है कुटने का दिन उसको हम लोग उस पर ले जाते हैं धान उन कुटवाते हैं तो अच्छा चावल निकलता है चावल निकलने के बाद फिर हम लोग उसको खाने को भी उपयोग करते हैं